अस घरा जंदे जिसलै दोआरी अपने समान समून लैंदे कन्नै पांदे दोस्त दास्त होंदे क्योंकि असें बड़े दूर प्हाड़ै उप्पर जाना होंदा असें उद्धर रुट्टी रट्टी कन्नै पाई लैंदे सब किश समान जेह्का अस कन्नै पाई लैेंदे सारा सिस्टम साढ़े कन्नै कन्नै होंदा जिसलै अस चली पे अपने दोस्तें कोला हैल्प लैनी होऐ जिस बेल्लै उस बेल्लै उ'नें ई गलाना भाई जी एह् चुक्की लेओ थोह्ड़ा बसांऽ करचै रैस्ट करचै अस बड़े दूर जाना औदा ठंडे ठंडे पानी च औंदे जंदे मजे करदे अपने अपने गप्प शप्प मारदे जुट्टे कन्नै अपने जंदे अस पानी पूनी पींदे उप्पर थल्लै उप्पर गै रौंह्दे बी रातीं अस उप्पर गै रौंह्दे धारा उप्पर गै कैंप लांदे टैंट टुंट असें कन्नै लैता होंदा सब सब समान रुट्टी शुट्टी बाकी समान पतीलू शतीलू सब समान असें कन्नै गै लैता होंदा फ्ही अस प्हाड़ै उप्पर जंदे फ्ही अस दुआरी दुआरी अपनै उत्थै सिस्टम होंदा घरै आह्ला लेखा सब किश गप्प शप्प मारदे अपने टाइम पास करदे दोस्तें कन्नै अस हैल्प हुल्प लैंदे थोह्ड़ी मतलब एह् भाई चुक्की लै समान गप्प शप्प मारदे अपनै खेड़दे खुड़दे जंदे अपनै टाइम पास करदे गप्प शप्प मारदे ठंडे ठंडे पानी औंदे जंदे फ्ही अस प्हाड़ें च घुमने ई चली जंदे बिच फ्ही अस धारा धूरां जंदे जिसलै अपनै डंगरें डुंगरें ने फ्ही अपने भिड्डां भुड्डां चारदे अस फ्ही अस सैर करने फ्ही इन्ने बंदे उठियै ओह्के घर उठियै ओह्के घर उठियै गप्प शप्प मारदे फ्ही अस उत्थै ई रौंह्दे रातीं उत्थै ई रौंह्दे धारा उप्पर ई असें कैंप लाए दा होंदा असें टैंट टुंट कन्नै लेता होंदा फ्ही इत्थुआं बाद अस तैह्लूं घरै ई औंदे फ्ही इत्थुआं बाद वापसी आई जंदे घरै ई फ्ही हैल्प हुल्प लैंदे अपनै जागतै यार दोस्तें दास्तें दा दोस्तें दास्तें दा हैल्प हुल्प लैंदे फ्ही अस द्वारै चली पौंदे थल्ले बड़ी दूर प्हाड़ी एरिया बाकी समान सारा कन्नै पाए दा होंदा लून शून दालीं दूलीं रुट्टी रट्टी पूरी आम लोकें सिस्टम साढ़ा जेह्ड़ा कन्नै होंदा फ्ही अस बापसी आई जंदे घरै ई फ्ही अस केह् करचै फ्ही अस वापसी जिसलै आई जंदे समान समून कन्नै लेई जंदे अस बी दवारै समान लेंदे लेंदे जिसलै दवारै जाना होंदा फ्ही समान समून लेंदे बी